हाँ नमस्ते

हाँ ठीक है सब्जी लेना है हाँ छोटे चक्की से आलू है प्याज है टमाटर है मिर्चा है भिंडी है धनिया है करेला है मूली है सब एक एक के जी हाँ हाँ तो सब सब एक के जी चाहिए हाँ गोभी चाहिए परवल चाहिए आदि चाहिए एक एक के जी सब चाहिए

आ जाएँगे दस मिनट में बाँध के रखिए हम आ रहे हैं नमस्ते